جی نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کھانا پکانا صرف خواتین کا کام ہے کھانا پکانا مرد اور عورت دونوں کو آنا چاہیے دونوں کو خود کے لیے آنا چاہیے کھانا پکانا صرف خواتین کا کام نہیں ہوتا یہ مردوں کو بھی آنا چاہیے میرے خاندان کے مرد کو کھانا پکانا آتا بھی ہے اور پکاتے بھی ہیں جیسے میرا بھائی ہے وہ کھانا پکاتا ہے اور ہم سب کو کھلاتا ہے کبھی کبھی والدہ سبزی بنا دیتی ہیں تو میرا بھائی روٹیاں بنا دیتا ہے اور وہ ہمیں ویسے بھی اچھی اچھی چیزیں بنا کر کھلا دیتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ کوئی مرد کھانا بنا رہا ہے عورت کا صرف حق نہیں عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے یہ عورت کا ہی صرف کام نہیں ہے یہ مرد بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ دونوں کے لیے برابر ہے